ड्रा बनाने के लिए हमको पहले एक गुरु की आवश्यकता होती हैं गुरु क्याँ हैं कि जब टीचर रहेंगे तो हमको बताएंगे कि जैसे हमको आम बनाना है तो उसे पेंसिल ड्रा पेंसिल या हल्का पेंसिल हमको तो पता नहीं के तो हमें बताएंगे हम अपना बनाएंगे और क्या है कि और और उसके बाद आजकल जो वैज्ञानिक तकनीकें निकली है इतना टेक्नोल्जी निकली है और यूट्यूब है मोबाइल है उसके माध्यम से भी हम देख कर यूट्यूब के माध्यम से भी बुनाई करते हैं और अपना कढ़ाई भी उसमें देख कर अच्छे से बताता है देख लेते हैं तो आ जाता है और उसी में से हम न जो है कि सिलाई उलाई यह सब कभी कभी देख कर भी कर लेते हैं और पेंट करने के लिए बनाने के लिए हमको वो क्या हैं कि पेंट की आवश्यकता भी होती है तो कोई हमारा पेंटर रहेगा तो वह भी बताएगा टीचर के बिना हम नहीं कर पाएंगे वह रहते हैं तो हमको कैसे करना हैं ये भी अच्छे से बताते हैं और ऐसे ऐसे करो ऐसे इधर खींचो उधर मतलब ऐसे इधर करो सब बताते हैं और और यूट्यूब के माध्यम से भी हम लोग बहुत कुछ सीख लेतें हैं आजकल अगर टीचर भी नहीं हैं एक बार तो मोबाइल है है उसके माध्यम से भी हम सीख लेते हैं अपना ऐसा नहीं है कि इतना मतलब तेक इतना वैज्ञानिक तकनीकी है तो उसके माध्यम से हम लोग अच्छे से भी सीख सकते हैं आजकल तो टीचरों की कम आवश्यकता है मोबाइल हो गई है ज़्यादातर